ड्रॉइंग करते समय सबसे पहले आर्ट का समान हम लोग इस प्रकार लेते हैं सबसे पहले कोई अच्छा ब्रांड का ब्रश लेते हैं जो अच्छा चले जिसमें चलने में दिक्कत न और अच्छी अच्छी कलर लेते हैं कि वह कलर अच्छे से चले दिक्कत न हो उड़े न और मोटा पतला उसका ध्यान रखते हैं और हमारे बहुत सारे पसंदीदा ब्रांड हैं और हमे लगता है कि आर्ट का सामान स्टेसनरी सामान से ज़्यादा महंगा है क्योंकि ब्रश उरश बहुत ही महंगा आता है जिससे हमें ड्रॉइंग करना होता है